हँ बिहारमे शिक्षाके गुणवत्तामे बेसीतर जे छै ओ सरकार आओर शिक्षक ही छै महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै जेनाकि अभी पहिले बोललऽ जाइ रहै कि सरकारी शिक्षक जे होइ छै ओ खाली मतलब सरकारी इसकुलमे पढ़ाइ नहि होइ छै बस टीचरसब शिक्षकसब जाइकऽ बैठ जाइ छै आओर स्वेटर बुननाइ या किछु भी करै छै बस अपना समय व्यतीत करिकऽ आबि जाइ छै पढ़ाइ ओहिना किछु होइ नहि छै लेकिन आब जे छै जेना सरकार बहुत सशक्त करि देने छै नियम सबके जेनाकि अहाँके मतलब नियमित रूपसँ जाँच करै छै बाँकी आओर आब टीचर शिक्षक सबके जे बहाली भी जे होइ छै ओ बहुत अच्छासँ होइ छै जेनाकि बी पी एस सी के परीक्षा जे उत्तीर्ण करतै ओकरे बहाली होतै ओकरे नौकरी मिलतै तऽ ई सब छै बाँकी टीचर्स होवऽ सकै छै आबैवला समयमे जे छै मतलब गार्जियन अपना बच्चा सबके सरकारी इसकुलमे भेजतै जेनाकि अभी भऽ गेल छै कि सब कोइ भी अभिभावक अपना बच्चाके भेजैलए नहि चाहै छै जल्दी सरकारी इसकुलमे कियाकि ओकरा सबके मानना होइ छै कि सरकारी इसकुलमे पढ़ाइ नहि होइ छै यही सब छै बाँकी आब आब सब किछु सरकार आओर शिक्षक दुनू मिलिकऽ बहुत बहुत बड़ा योगदान करि रहल छै शिक्षाके क्षेत्रमे